हांव पयल्या काणयेक सुरवात करतां एक आशिल्लो कोलो आनी एक आशिल्ली कोली दोगायचेंय लग्न जाल्लें आनी दोगाय पयस भोंवपाक गेल्लीं वांगडा भोंवतना कोलेन एका जांबळे झाडाचेर म्होवाचें मालें पळयलें तिणें कोल्याक म्हणलें कोल्या कोल्या तें पळय जांबळे झाडाचेर म्होवाचें मालें कोल्याच्या तोंडाक रूच आयली आनी कोलो झाडार चडलो मालें मोडून म्होव खावून मेण सकयल उडोवपाक लागलो उडयता तरी कसो एक फावट काडलें शेणांत उडयलें दुसरे फावट काडलें रेब्यात उडयलें निमाणें तेणें चिकलांत उडयलें कोलयेक राग आयलो आपल्याक फक्त कोलो मेणूच उडयता म्हणून तिणें रागान कोल्याक सोडलो सकयल पडिल्लें मेण एकठांय करून कोलयेन मेणाचें घर बांदलें आनी कोल्यान शेणाचें घर बांदलें कोलयेक कोल्याचो रागूच आशिल्लो तिणें रागान कोल्याक श्राप दिलो व्हडलो पावस येवूं आनी कोल्याचें शेणाचें घर आसा तें व्हाळांत वचूं कोलो कितें कमी आशिल्लो कोल्यान म्हणलें व्हडलें वोत येवूं आनी कोलयेचें जे मेणाचें घर आसा तें सामकें कड्डून वचूं जालें एक दीस खऱ्यांनीच व्हडलो पावस आयलो आनी कोल्याचें जे शेणाचें घर आशिल्लें तें व्हांवन गेलें कोल्याच्या शापान व्हडलें वत आयलें आनी कोलेचें मेणाचें घर आशिल्लें तें मात्शेंच कडलें कोल्याचें सगलेंच घर व्हांवून गेल्ल्यान कोलो सामकोच वाऱ्यार पडिल्लो तो कोलो लज सोडून कोलये कडेन आयलो आनी कोलयेक म्हणपाक लागलो कोलये कोलये दार उगड गे हांव सामकोच भिजतां कोलयेक बिचारेक कोल्याची काकूट दिसली तिणें दार उगडून तेका भितर घेतलो कोल्यान कोलयेक विचारलें आतां हांव खंय न्हिदूं कोलयेन म्हळें थंय जीं लाकडाचो भोरो आसा त्या कोनशाक वच आनी न्हिद कोल्यान म्हणलें ना ना गे हांव थंय न्हिदना थंय लाकडा भोरो पडलो जाल्यार आनी हांव मेल्यार निमाणें कालयेन बेज्जान म्हणलें चल भायर वच आनी त्या कोंबयांच्या घुडा लागी वच आनी तूं न्हिद जालें कोल्याक जशें जाय आशिल्लें तशेंच जालें कोलयेन चार कोंबयो पोशिल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी त्या कोंबयांचेर त्या कोल्याचो दोळो आशिल्लो मध्यान रात जातकच कोल्यान एक एक कोंबी मारून खावपाक सुरवात केली कोलयेच्या कानार कुटूंम कुटूंम असो आवाज पडना फुडें तिणें विचारलें कोल्या कोल्या कितें खाता रे कोल्यान म्हणलें कांय ना गे म्हातारेन म्हाका दोन चणें दिल्ले तें खाता जालें कोलो रात भर एक एक कोंबी मारून खातालो फातोडेर कोंबो कोलो उठलो आनी कोंबयांचीं जीं फाकां आसा तीं उडोवपाक तो मळार गेलो हेवटेन कोलयेन कोंबयांचे घूड उगडले जाल्यार एक्कूय कोंबी ना इतलें म्हणसर थंय कोलो पावलो खंय आसलो रे तूं कोल्या कोल्यान म्हणलें हांव कोंबयांक मळार सोडून आयलां कोलयेक तें खरेंशें दिसलें तें दीस तिगेर सम्रादन आशिल्ली तिणें कोल्याक गांवच्या लोकाक आमंत्रण दिवपाक धाडलें न्हंयच्या देगेर रावन कोलो आड्डुपाक लागलो आलतडकारांनो पलतडकारांनो सम्रादनेक आफयल्यार येनाकात आं आनी आफयलें नात जाल्यार येयात जालें दनपार जावन सांज जाली पूण कोलयेगेर एकूय गांवकार जेवणाक आयलो ना आनी कोंबयोय घरा परतल्यो नात आतां मात तिका दुबाव मारपाक लागलो ती तिणें सगळें जेवण धापून दवरलें आनी ती मळार गेली पळयल्यार जळा मळार कोंबयेचीं फाकां पडल्यात ती घरा आयली रांदच्या कुडींत वचत जाल्यार सगळें जेवणाचे तोप आशिल्ले तें रिते आनी वयल्यान कोल्यान त्या तोंपात कोचोप घालन दवरला तिणें आनी वेळ केलो ना तिका कोल्याची शेपडी वेल्यान सकयल लांबता ती दिसली कोलो जो आशिल्लो तो वड्याचो तोप घेवन माळ्यार खावपाक बशिल्लो कोलयेन कितें केलें तिजें ते रान्नीन जी उज्याची कोल्ती आशिल्ली ती घेतली आनी कोल्याच्या शेपडेक लायली कोलो वड्याचो तोप थंयच उडोवन आवय गे आवय गे अशी बोब मारीत गेलो आतां हांव दुसरी काणी सांगतां आं एक आशिल्लो कोलो आनी एक आशिल्ली आशिल्लें गाडव दोगांयची इश्टागत जाली एक दीस गाडव जें आशिल्लें तें मळार चरतालें तेन्ना कोलो तेज्या म्हऱ्यांत आयलो आनी तेका म्हणपाक लागलो गाडव आका पलतडीन बरें व्हडलें उशेंल जालां आमी थंय उस खावपाक वचया तेन्ना गाडवान म्हणलें ना रे बाबा हांव हांगाच ह्या मळार चरतां तेंच बरें आसा आमी थंय गेलीं आनी उस खालें आनी आमकां कोणी मारल्यार तेन्ना कोलो म्हणपाक लागलो ना गो तुका कोण मारना तेन्ना गाडव कोल्या बरबर वचपाक तयार जालें पलतडी वचपाक न्हंयचे देगेर पावतकच कोल्यान गाडवाक म्हळें आतां हांव कसो येवूं तेन्ना गाडवान म्हणलें तेका तूं म्हज्या फाटीर बस हांव तुका व्हरतां दोगांय त्या न्हंयच्या पलतडीन वचपाक गेलीं पेलतडीन देंव पावतकच कोल्यान गाडवाच्या फाटीवेल्यान उडी मारली आनी तो धावट उशेलान गेलो उशेलान वचून तेणें उश्यो खाल्ल्यो आनी तो थंय बसलो तेन्नाच थंय गाडव येवन पावलें आनी गाडव उशीं खातलें इतल्यात कोलो तेका म्हणपाक लागलो गाडव दाद म्हाका कूय घालची अशी दिसता आता तेन्ना गाडवान तेका म्हणलें पळय तूं कूय घालनाका हांव आताच पावलां म्हाका खावपाक दी थोडे तुजी कूय जी आसा ती तूं सांबाळून धर तर कोलो म्हणपाक लागलो सांबाळू जायना सांबाळू जायना अशें करत करत कोल्यान कूंय कूंय अशें करीत कुल्यो घातल्यो लागीच थंय शेतकार आशिल्ले कोल्याचो आवाज आयकना फुडें ते उशेलान धावट आयले कोलो कुली घातलो आनी येवन न्हंयच्या देवणार बसलो आनी जे शेतकार आयिल्ले भितर शेतान तेंका गाडव मेळ्ळें तेणी त्या गाडवाक बरेंच मारलें गाडवाच्यान जायना जालें तें कशेय भशेन ढकलत ढकलत न्हंयच्या देवण्यार पावलें परतें पलतडीन वचपाक कोलो गाडवाच्या फाटीर बसलो गाडव कोल्याक घेवन वचपाक लागलें न्हंयच्या मद्दी पावतकच गाडवान म्हणलें कोल्या म्हाका आतां न्हंयत न्हंयच्या उदकान पळोवन लोळणी घेवची अशी दिसता तर कोलो म्हणपाक लागलो तुका लोळणी घेवची दिसता जाल्यार तूं मात्शी सांबाळून राव तेन्ना तेका गाडवान म्हळें किदें म्हाका लाळणी घेवची दिसता हांव सांबाळून रावूं आनी तुका कूंय येता जाल्यार तुज्यान सांबाळू जायना अशें म्हणत गाडवान आपले दोनी पांय वयर केले आनी न्हंयत न्हंयच्या उदकान तेणी लाळणी घेतली आनी कोलो बुडपाक लागलो तेन्ना कोलो कितें म्हणटा जग बुडटा जग बुडटा आपूण बुडटा अशें म्हणना आतां हांव पयलीं पोयम म्हणून दाखयतां हां नांव आसा कोरोना खंयच्यान आयला खबरना कोणे हाडला देव जाणा केन्ना वतलो नेम ना कसलो काय हो कोरोना जीव सामको घुस्मटला गळ्या कडेन अंदला सकाळ आनी सांजे मदी हांव सामको चिड्डला आमचो जीव राक राखपाक तेणीन आपलो जीव पावणेर काडला कोणेच भायर सरचें न्ही म्हूण लोकाड लाॅकडावनाचो आदेश काडला पुलीस दोतोर नर्सी सगळे आमच्या खातीर फिल्डार देवले वारो वत सोंसत ते दारा दारांनी आदाराक पावले आयक भावा आयक भयणी हात जाडून करता मागणी घरा भितर रावता तिच शाणीं ना जाल्यार सोंपतली जिवीताचीच काणी आतां दुसरी कविता वाचतां ताचें नांव आसा अस्तुरी जिवाक नव्या जल्म दिवंक भोगल्यो कितल्यो यातना तिणें वोता वाऱ्याची पावस गरमेची पर्वा तिका नाशिल्ली रूखाक खांदयेक झोपाळ बांदून सान भुरग्याक धोलोन धोलोन पोट फाटी एक कोरून दिसूय भर कश्ट करी देवताली शेता भाटान तापसाणे खायत धनयाची हूम गळयत झिजली वजें माथ्यार धरी सांज वेळार परततना कापट्यो सोण्णां वेचून हाडी बुडकुलो चुलीर चडोवन धुवरान बाबडी घुस्मट्टाली मानलें कश्टाक सुख तिणें पदरान पुसलें दोळ्यातलें दुक चित्त मुखार उजळ फुडाराचें तोंडार हासतें हाशें पुराय करूंक जिणें राटी सोडयतल्यो तिणें हजार गाटी कोणायच्या उल्याक पावपा खातीर जिवाच्या आकांतान धाव फुडें शिक्षणांत तिका दिलो उबारी समेस्त क्षेत्रात वावरूंक राजी कुळाराची याद काडी सासूर वाडी ती लाडली लक्ष्मी